औ हेल्ल' आङो माइनाव नों सोरमोनबा नोंखौ सिनायासै आङो ए अ अ सिनायबाय दे सिनायबाय ओमफ्राय मामोन खौराङा

अ बिदिखौ नांनायाथ' नांगौमोन ओमफ्राय ओरैनो माबोरै बानायदोंमोन अ नांनायाथ' नांगौ बेरे बिदैया जेनेबा माबा माबा खामानियाव होयोथ' माबा माबा बेरामफोरबो हामो बे बायखाना दोनबा मोजां जायो आं मोजांखौनो मोनदों नों आंखौ खिनथा हरनायखाय आं नागिरखादोंमोन नागिरनायालाय सोरनावबा मोनगोन नामा होननानै ओमफ्राय दा नों खिनथा हरनायखाय मोजांथार मोनबाय आङो ए ओमफ्राय बेसेसो गोबाव जाखो मादै बिदि खालामनाया अ बेसे बेसे माससो मासा बेसेसो जाखो बेसे मास ए ओमफ्राय नै आं मोनसे बाथ्रा खिनथानो नोंनो जेनेबा बेरे बिदै फिसिबा माने न' खाथिफोराव माने बिबार माहोनो गार्डेनफोर थाबाथाय साबसिन जायो आरोना माने बिनि मोजां मोजां बिबारनि बिदैजों बेरेया जेनेबा बिदै सोबनानैसो माबायो नालाय ओमफ्राय बे बिबार जेनेबा खाथियावनो गार्डेन थाबाथाय बिसोरो खाथियावनो बिदै सोबहैगोन बायदि बायदिनिफ्राय ओमफ्राय गावनि बासायाव रोसि खालामनायाव साबसिन जायो आरो ओंखायनोथ' आङो नोंनो साजेस'न होनो सानो ओमफ्राय बे खाथिफोराव आरो हायोबाथाय न'आवनो गार्डेन खालामनानै लाबानो जाबाय

अ हायो हानायालाय दे होनबा औ मोजां गायबानो जाबाय माने बाजारफोराव मोनो एभैलेबोल दानि दिनावथ' आरो अनेक जातनि बिबार दङना ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो दामा ए एसे खमायनो हाया नामा एसे बुरजायानो लाबो खागोन आङो माने मोनबाय थायाना बे बुस्तुखऔ ओ औ दे औ दोनथ'दे होनबा दे औ